نقل و حمل جو ہمارے پرانے زمانے میں بیل گاڑی گھوڑا سے سب سے اس سب سے سفر کرتے تھے آج کے زمانے میں واہن سے چلتے ہیں کار سے اسکارپیو سے یا ٹرین سے ہو یا پھر ہوائی جہاز سے ہو یا ہیلیکاپٹر سے ہو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں آسان ہو گیا ہے یہاں سے وہاں جانے میں پہلے زمانے میں گھوڑا چلتے تھے بیل گاڑی چلتے تھے جانے میں سمے لگتا تھا آج کے سمے میں ترنت ہوائی جہاز ہو یا ٹرین ہو کسی سے بھی لوگ یاترا کر لیتے ہیں اور ابھی کے دور میں اچھا ٹرین ہو یا یہ اپنا واہن اسکارپیو ہو یا پھر کار ہو کسی سے بھی یہاں سے وہاں تک جا چلے جاتے ہیں یہ نقل کرتے ہیں پہلے کے زمانے میں بیل گاڑی گھوڑا یہ سب چلتے تھے اور آج کے زمانے میں ریل گاڑی ہو جہاز ہو یا پھر کوئی بھی چیز اور یہ واہن چلتے ہیں سب چیز چلتے ہیں آنلائن یہ یہ موٹرسائیکل ہو یا پھر کھانا میں یہ ہوائی جہاز ہو کوئی بھی سفر کرتے ہیں آج کے زمانے میں ڈیجیٹل ہو گیا زمانہ اور چلنے میں واہن کرنے میں ٹھیک رہتا ہے پہلے زمانے سے اچھا ہے اور ابھی کے دور میں یہ واہن ریل گاڑی ہو کوئی بھی گاڑی ہو سب ٹھیک ہے